मिगी डोगरी दियां कताबां पढ़ना बडियां अच्छियां लगदियां ते ओह्दे चा इक इक क्हानी ऐ बाबा जित्तो दी ओह्दे च बुआ कोड़ी मेरा पसंदीदा केरेक्टर ऐ ते ओह् मिगी बड़ा पसंद औंदा ओह् मिगी पसंद तां औंदा कि ओह् बुआ कोड़ी जेह्की कदें हार नि ही मन्नदी उस अपने पापे दी पूरी मदद कीती ही कम्म करने च ते उ'नें सरहाना बी दित्ती ही कि कोई नि अस करी लैन्ने आं कम्म फ्ही ओह् मदद कीती ही उ'नें पापे अपने गी ते मिगी इस कताबा चा इ'यै सिक्ख थ्होंदी कि असेंगी कदें हार नि मनन्नी चाहिदी ते अपने माऊ बब्बै दा कदें दिल नि दुखाना चाहिदा उं'दी मदद करनी चाहिदी ते बाबा जित्तो हे जेह्ड़े उनेंईं राजा मंडलीक दी चौकी औंदी ही उ'नें चौकी औंदी ही जेल्लै ते ओह् सनांदे हे कि लोकें दे बारे च केह् कौन कि'यां ते केह् केह् ऐ ते उ'नें बुआ कोड़ी दी इक चाची ही उस बुआ कोड़ी उप्पर जैंतर सुट्टे हे ते उनें उस्स चौकी च सनाई दित्ता कि इ'यां ओह् चाची ऐ ते उसदे जैंतर सुट्टे हे ते जेल्लै ओह् किस्सा होएया हा ते मिकी उसी सुनियै बड़ी हंसी आई ही